जी हाँ मेरे पसंदीदा कलाकार एवं संगीतकार का नाम अरिजीत सिंह है अरिजीत सिंह एक बहुत ही अच्छे गायक है जो कि मेलोडी गाते हैं जोकि मुझे बहुत ही अच्छा सुनने में लगता है वो जब भी इस गाने को गाते हैं या फिर वह किसी भी भी गाने को गाते हैं तो उनकी आवाज़ इतनी प्यारी एवं इतनी मीठी है कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं वह किसी भी गाने को अपने खुद की अंतर मन की आवाज़ से गाते हैं एवं उनका रहन सहन और दिनचर्या भी बहुत ही सिंपल है वह कभी भी दिखावटीपन के जाल में ना फंसकर हमेशा सदाचार जीवन का ही पालन करते रहते हैं जिनके वजह से मुझे वह बहुत ही प्रिय एवं पसंद लगते हैं